हम लोग यहाँ आंगनबाड़ी में बहुत अच्छा सुविधा है सभी बच्चों को टीकाकरण इत्यादि राशन सब उपलब्ध है बहुत अच्छा से हमारे गाँव के लड़के रहते हैं और हमारे गाँव के आठ किलोमीटर चकियाँ बगल में हॉस्पिटल है वहाँ पे भी सारा इलाज हेन टेन छोटे बच्चों का दो साल से ले के छः साल के बीच में सभी बच्चों का टीकाकरण इत्यादि सब नंबर एक होता है और मान लीजिए कि हमारे जैसे चंदौली हुआ सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पर भी सारा सुविधा इत्यादि हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई हेन टेन सब अच्छा होता है और हमारे गाँव में ये जो टीकाकरण हेन टेन आती आशा उशा ये लोग सब लगाती हैं बहुत ही अच्छे हमारे गाँव के छोटे छोटे नए युवा बालक बहुत ही अच्छे हैं अभी तक अब आगे की बात हम नहीं बता सकते हैं और हमारे ये जो चकियाँ हॉस्पिटल है यहाँ पर भी बहुत सुविधा उपलब्ध है हमेशा के लिए एनीटाइम आप जब भी जाएँ कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों का इस्कूल भी है जैसे कि जाते हैं सब वहाँ पे भोजन पानी हेन तेन सब व्यवस्था वहाँ मिलता है उन लोगों को जितने भी लड़के हैं जितने बच्चियाँ हैं सभी लोगों को और टीकाकरण और जैसे कि मान लीजिए बच्चों का खाने का राशन ये ये सब सब व्यवस्था उपलब्ध है हमारे गाँव में आंगनबाड़ी है वहाँ पे सब व्यवस्था मिलता है बच्चों को छोटे छोटे जैसे मान लीजिए दलिया हुआ ये सब इत्यादि सब व्यवस्था वहाँ मिलता है बच्चों को और हॉस्पिटल जो है चकियाँ में हमारे यहाँ पे भी बच्चे बहुत ज़्यादे से ज़्यादे जाते हैं और वहाँ पे भी इलाज हेन तेन इत्यादि सब नंबर वन होता है ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो हम यही कहेंगे कि हमारे गाँव का जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे दो साल से ले के चार साल छः साल के बीच में सब बच्चे स्वस्थ हैं और नंबर एक हैं इसलिए कि यहाँ पे सब व्यवस्था उपलब्ध है